हम जे छै कि आमके भी गाछी लगेलऽ छी आओर ओकरामे जब आमके मञ्जर फरवरीके समयमे जब मञ्जर आबै छथिन तऽ देखिके बहुत अच्छा महसूस होइ छै ओकरा बाद ओकरामे तभिएसँ जिस समय मञ्जर आबैके समयसँ थोड़ा सा पहलेसँ ही ओकरामे पानी उनी सिंचाइके बेबस्था करै पड़ै छै ओकर बाद जेकि जैसे मञ्जर आबि गेलै तऽ ओकरामे पानी रोज दिएक छै आओर इस्प्रेके भी जरूरत पड़ै छै तऽ ओकरा लिए बड़ा जे छै कि इस्प्रे मशीनसँ इस्प्रे भी करै छिए दस दिनपर आठ दिनपर ताकि कोइ कीड़ा नहि लगै बढ़िआँ फिर इस्प्रे होलाके बाद बढ़िआँसँ फल आबै छै तऽ बहुत ही अच्छा महसूस होइ छै कि बढ़िआँ मेहनतके फल बढ़िआँ मिललै ओकर बाद जे छै कि कटहल भी लगेने छिए तऽ कटहलमे भी छै कि वहाँ छै कि मतलब कि फल आबैसँ पहिने ओकरमे चूनाके पोताइ करैलए पड़ै छै ताकि चिट्टी वगैरह पर्ण कीड़ा नहि जाबै निचाँवला कीड़ा उपर कोइ फलमे नुकसान नहि पहुँचाबै अच्छा रहै छै करलासँ चूनाके पोताइ आओर उपर मिस्फ्री भी करै पड़ै छै आओर जब कटहल फरै लागै छै बड़ा बड़ा फल भऽ जाइ छै तऽ जब पकैके समय आबै छै पकै छै तऽ खेलासँ बहुत ही अच्छा महसूस होइ छै कि हँ कटहल अपन बगानके छै अपन गाछीके छै खेलिए अपन गाछीके खरदैलए नहि पड़लै बहुत ज्यादा एक्सेस होइ छै तऽ बाजारमे भी बेचैके लिए भेजै छिए अच्छा मतलब कि रेट मिलिए जाइ छै आओर बाजारके भी आदमीके खाबैके नसीब होइ छै किछु बाजारमे तऽ गाछी वगैरहके लगाबै खटबे जमीने उपलब्ध नहि छै जे लगाबथिन देहातसँ ही हमसब आम होइ गेलै लीची भऽ गेलै कतना मतलब कि भऽ गेलै आम कटहल लीची अमरूद ई सब देहातसँ ही हमरा सब गाछी लगाबै छी देहातमे यहाँसँ बाजारमे भी शहर इलाकामे भी भेजै छथिन पैकार आबै छथिन लऽ कऽ जाइ छथिन आओर वहाँ बाजारके भी लोकके खाबैके नसीब होइ छै आओर जे छै कि बढ़िआँसँ समय समयसँ करैक चाही सबकोइके गाछी लगाबैके चाही